गेम गेम में मुझे सबसे ज़्यादा मेरी एक मैमोरी है जब मैं गेम खेला था तो मेरे को काफी चोटें भी आई थी और मुझे इतना याद है कि मैं उस वक्त हमारा फाइनल मैच था और मुझे खेलना बहुत ज़रूरी था उस वक्त मुझे मेरे मतलब चोट लगने के बावजूद भी मैं खेला और फाइनल जीता यह मेरी सबसे यादगार और मीठी याद है इसको मैं हमेशा अपने साँथ संजो के रखूँगा यह मेरा फेवरेट गेम था और इसको मैं काफ़ी तरीके से अच्छे तरीके से खेल पाया था इसको